जि'यां के तुस मिगी पुच्छा दे ओ इसलै कि जिसलै कुतै अच्छा फंक्शन बगैरा होऐ ब्याह् होऐ जां कोई होर फंक्शन जुड़े दा होऐ ते असीं पानी जैदा चाहिदा होंदा ते असीं ओह्कि'यां उ'दा मसला हल्ल करने होन्ने पैह्ली गल्ल ते एह् ऐ की एह् चीज ते इस चीज दे उप्पर डिपेंड करदी ऐ की एह् जेह्ड़ा फंक्शन ऐ एह् है कुत्थै ऐ क्या एह् शैह्र च ऐ जां क्या एह् पिंड च ऐ जां एह् दूर पह्यड़ी इलाके दे बिच ऐ जित्थै एह् फंक्शन ऐ क्योंकि एह् अलग अलग जगह् ते अलग अलग इदा सिस्टम होंदा की पानी कि'यां अरेंज किया जंदा जि'यां की अगर शैह्र ऐ शैह्र दे विच अजकल ते चला दा कि निक्की निक्की बोतलें च आदा पानी टैंकर तुसी मंगाई सकदे ओ उदे कन्नै थुहानू पानी मिली सकदा जि'यां कि लोक इयै गै करदे शैह्र दे ओह् टैंकर मंगाई लैंदे न ते नाल ई ओह् निक्के निक्के ग्लासें च औंदा अजकल पानी जां बोतलें च औंदा पानी ओह् एह् चीज करी लैंदे न ते जेह्ड़े ते रेहिये पिंड आह्ले लोक उं'दे उत्थै खूह् बी होंदे न उं'दे उत्थै अजकल बोह्र चलै दे न जि'दे कि ओह् फंक्शन बगैरा होंदा ओह् इदे कन्नै गै कम्म चलाई लैंदे फ्ही ओह् बोह्र दे पानी इस्तेमाल करदे न किश लोक फिर अगर थोह्ड़े अच्छे घरे दे ऐं उं'दा बैकग्राउंड अच्छा ऐ ओह् बी पिंड दे लोक बी फिर अजकल थोह्ड़ा टाइम बचाने आस्तै जां अपनी मेह्नत बचाने आस्तै बाह्रो पानी खरीदी गै लैंदे नै क्योंकि अजकल हर लोक टाइम बचाना चांह्दे ऐ ते ओह् लोक बाह्रो पानी ली औंदे जां बोह्र दा पानी कन्नै उ'नै अपना कनैक्शन कीते दा होंदा कि चलो जा केईं बारी लोक इ'यां करदे न कि जेह्ड़ा आंडी गुआंढी होंदे न उंदे कोला पानी लेई लैंदे न कि हां जी स्हानूं इन्नी तरीक पानी चाहिदा थोह्ड़ी तुस बी हैल्प करी देओ अपने घरो पानी लेई आओ स्हानूं देओ ते जेह्ड़े होंदे न दूर प्हाड़ी इलाके दे लोक उं'दे कोल बचारे कोल पानी उत्थै जेह्ड़ा बोतलें च जां ग्लासें च जेह्ड़ा अजकल औंदा ऐ ओह् पानी ते उत्थै उं'दे कोल सुविधा होंदी निं ऐ ओह् बचारे लोक दूर जाइयै कुतै नैह्र दा पानी इकट्ठा करा दे न फंक्शन च लाने आस्तै जां ओ फ्ही लोकें कोला आखदे न चार पंज लोक अपने कन्नै लेइयै भांडे लेइयै जंदे न कि चलो आई जाओ पानी लैन चलिचै ते ओह् अपना जेह्ड़ा फंक्शन ऐ ओह् उस स्हाब कन्नै पूरा करदे न नैह्र दा पानी जां उत्थै खूह् बगैरा बी मुश्किल गै होंदे ने झरने वगैरा बगाऽ दे होंदे ने उत्थै जाइयै ओह् अपना पानी लेहांदे न फ्ही उस्सी गै इस्तेमाल कीता जंदा ऐ बेशक उत्थै पानी दी थोह्ड़ी खपत घट्ट होंदी ऐ पर फ्ही बी पानी आस्तै उ'नें गी थोह्ड़ी हारी मेह्नत जैदा करने पौंदी ऐ जेह्ड़ी कि बाकी ना शैह्र दे लोकें गी करना पौंदी ना जेह्ड़े नार्मल शैह्र दे लाग्गे जेह्ड़े पिंड दे लोक होंदे न उनें गी करने पौंदी ऐ ते इ'यां गै होंदा ऐ